ہیلو فرحان ریسٹورنٹ سے بات ہو رہی ہے سر میں نے آپ کو کال اسی لیے کیا ہے پچھلے ہفتے میں نے آپ کے یہاں سے کچھ آرڈر کیا تھا اور ابھی بھی مجھے آپ کے یہاں سے کچھ چیزیں آرڈر کرنی ہیں فرحان ریسٹورنٹ جو میں نے پچھلے ہفتے منگایا تھا وہ مجھے کافی اچھا لگا بہت مزیدار کا تھا اب میں چاہتی ہوں کہ آپ کے یہاں سے میں دوبارہ آرڈر کروں اور مجھے یقین ہیں کہ آپ کے یہاں کا سب کچھ ہر ایک چیز اچھی ہی ہوگی اس لیے آپ پلیز میرا آرڈر لے لیجیے میں اب سے فرحان ریسٹورنٹ سے ہی آرڈر کروں گی کیوںکہ مجھے آپ کے یہاں کا اتنا پسند آیا بہت زیادہ اور تو اور میرے گھر والوں نے بھی یہ بول دیا ہم جبھی بھی آرڈر کریں گے تو فرحان ریسٹورنٹ کے یہاں سے ہی آرڈر کریں گے تو میرے گھر والوں کو بھی اتنا پسند آیا ہے نا سر اتنا پسند آیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب بھی ہمارے گھر پر کوئی آئے گا یا کوئی پوچھے گا ہم سے کہ آپ نے کہاں سے منگایا تو ہم فرحان ریسٹورنٹ کا ہی نام لیں گے کیونکہ وہاں کی ہر چیز ہر چیز اچھی ہے آپ کچھ بھی لے لو کافی اچھی ہے اور مجھے تو اتنا پسند آیا ہے اتنا پسند آیا ہے بہت زیادہ اسی لیے میں جبھی بھی کچھ کھانا ہوگا کچھ بھی اینی تھنگ تو میں ضرور آپ کو آرڈر دوں گی اور پلیز آپ میرا آرڈر میرے تک پہنچاؤگے مجھے پورا یقین